मां लखनऊ जी रहंदड़ आहियां मां हिक जूतो ऑनलाइन ऑडर कयो घुरायो ऑडर ते लेकिन हू जूतो ॾाढो कंफ़र्टेबल आहे ॾाढो आरामदायक आहे पाइण में ॾाढो हल्को आहे उहो मुहिंजे परिवार में ॿारनि खे सभिनि खे सुठो लॻो टहिलण महिल जूतो पाए करे निकरण सां ॾाढो आराम लॻे थो चप्पल खां सुठो जूतो आहे इन करे मां तव्हांखे सलाहु ॾींदमि की पंधि करण महिल जूते जो ई प्रयोगु कयो